हमराआरके जे मतलब पासमे जे छै ने से जे छै धर्मशाला होलय आँगन अथी जे छै पञ्चायतभवन बनायल जाइ छै चौक पंचायत भवन बनायल छै सरकारी मतलब जकरा दलान बनायल जाइ छै यहाँपर हरेक चीजके मतलब फैशन होइ छै हूँ कर कुटुम कहीं कभी अगर अइलय तऽ ओइमे रहनाइ रहन सहन खिलेनाइ पिलेनाइ बहुत तरह अच्छा छै सुविधा छै अइसे छै की मतलब बहुत जगह अइसन होइ छै की अगर नहि छै साधन कोइ भी चीजके तऽ ओ जे छै से दोकान दौड़ी केनहिये शिफ्ट करयलक जेकि खैनाइ पिनाइ रहन सहन अपन फेरलक आइ जब अपना पासमे रहलासँ बहुत चीजके बढ़िआँ रहय छै होटल आरमे जे छै होटल धर्मशालामे जे छै हे लिया जे छै बगल आरमे जे छै रहल तनी बहुत चीजके ने सुविधा रहलइ कि ओतना दिक्कत नहि रहल आओर नहि नहि रहय छै आओर एना अगर दूर सफरिंग रहलसँ तनी दिक्कत होइ गेल हर सामान लानयमे धड़यमे जाइमे आदमी अगर पाँचगो चलि आयल तऽ ओकरा जे छै से तनी हूँ व्यवस्था करयमे बहुत चीजके तनी थोड़ा दिक्कत होइ जाइ छै कारण की अगर नजदीकमे रहल तऽ नजदीकमे रहलासँ इएह फायदा रहय छै की तनी दूरमे रहल आओर अपन सब किछुके रहन सहन देखैत रहल आओर दूरमे तनी दिक्कत होइ जाइ छै एहेलिये तनी दिक्कत छै